تلنگانہ میں جو کے سی آر صاب کی حکومت ہے چندرا شیکھر راؤ صاب کی وہ حکومت جو ہے مائنرٹی کے لیے مائنرٹی رسیڈینشل اسکولس قائم کرے ہے بہت سارے ڈسٹرکٹ میں اور ش دو سو کے قریب رسیڈینشیل اسکولس قائم کر دئیے جس میں جو ہے تمام مائنرٹیز ہندوس عیسائی جین اورر جو بھی اور بھی جو ہے ہمارے ایس ٹی ایس سی ہے وہ سب لوگ جو ہے وہاں پر پڑھتے ہیں اور رہنا کھانا سب فری ہے غریب رہو کوئی بھی رہو سب پڑھ سکتے ہے اور آگے بڑھ سکتے ہیں